मैं यात्रा के लिए अधिकतर धार्मिक स्थानों में जाना पसंद करती हूं जैसे मैहर डूंगरगढ़ माता रानी के या शिर्डी पुट्टपर्थी मुझे धार्मिक स्थान से बहुत लगाव है इसलिए मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ और उसके बाद में मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है इसलिए मैं ऐसे स्थान जाना चाहती हूँ जहाँ समुद्र किनारे पेड़ पौधे हों अच्छा अच्छा स्थान हो पानी हो आस पास और पूरे जंगल टाइप हो मुझे घूमने मिले जंगली जानवर देखने मिले मैं ऐसे स्थान में ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ और मंदिरों में मंदिरों से तो मुझे बहुत ही लगाओ है रिश्तेदार के यहाँ भी मुझे कभी कभी जाना अच्छा लगता है लेकिन मेरा अधिकतर लगाव तो मंदिरों से है और धार्मिक स्थानों से हैं